पिछले साल में मानसर गेदी ही ते उत्थें दिक्खियां मच्छियां मच्छियें गी दिक्खियै में अपना कैमरा कड्ढी ओड़ेआ ते उं'दा फोटो खिच्चेआ ते पाई ओड़ी स्टोरी ते ओह् फोटो इन्ना शैल आए दा हा ते मेरियें स्हेलियें गी बड़ा ई जादा पसंद आया ते मछलियां इन्नियां प्यारियां न उत्थें उ'नें दिक्खियै कोई बी निं रेही सकदा अपना कैमरा कड्ढने शा बगैर इत्थुआं बड़े सारे लोग जंदे माहि मक्खियां मच्छियां दिक्खने गी उत्थें मानसर ते में स्टोरी पाई दी ही ते मिकी बड़ा जादा खुशी फील होई ते जिन्नियां बी मेरियां स्हेलियां हियां उ'नें सारें गी बड़ा पसंद आया